کمیونٹی ایونٹ کے بارے میں یہ ایک بچپن کی بہت ہی اچھا ایونٹ یاد آتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں باقاعدہ ایک اسٹیج لگا تھا اس میں ہم سبھی سوسائٹی کے لوگ جمع ہوئے تھے اس ایونٹ میں سبھی کو بلایا گیا سبھی کے بچوں نے پارٹیسپینٹس کرا اور بعد میں بہت ہی لذیذ کھانا بھی ملا تھا جو کہ میں ابھی تک نہیں بھولا ہوں اور دوسرا تو ہمارا ایک ایسا ایونٹ ہے جو ہر سال ہوتا ہے بھائی اسے تو عید کہتے ہیں اور عید پہ سبھی لوگ آپس میں مل جل کے کھانا ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور ایسا بھائی چارہ دکھتا ہے کہ بھائی وہ بھائی چارہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا تو اس سے اچھے دو ایونٹ تو میرے حساب سے کوئی ہو ہی نہیں سکتے ہیں